हमर भाय तऽ अखन तक पैढ़तै अछि लेकिन हम चाहै छी जे हमर भाय साइन्स राखैथ ओकरबाद से फेर खूब नीक कॉलेज जेना जेना कि मुम्बइ आइ आइ टी कॉलेज छै ओ बहुत नीक मतलब कॉलेज छै ओतऽ एडमिशन कराओ ओतऽ से आइ आइ टी कऽ इन्जीनियर बनै जाहि सऽ कि हुनकर उज्ज्वल भविष्य बनै आओर हम चाहै छी कि हर जगह एहेन मतलब पैघ इन्जीनियर बनतै जे हर जगह हिनकर नाम चलै गाँव घरमे तऽ लोक इसब कम्मे बनै छै इन्जीनियर तऽ एहेनमे तऽ पैघ इन्जीनियर जे हर जगह गाँव घरमे मतलब हिनकर लोक पढ़ाइके साथ साथ इज्जतो भेटै छै लोकके तऽ हम एहेन चाहै छी जे हमर भाय अतेक पैघ इन्जीनियर बनि जाइ जे कि घर घर गाँव गाँव घर हर जगह हिनकर मतलब इज्जत देल जाइ हिनकर नाम लेल जाइ से हम चाहै छी ई बिश्व स्तर पर हिनकर नाम चलै आओर हिनकर एहेन उज्ज्वल भविष्य रहै जे मतलब ई लोकोके मदद मदद कऽ सकैथ जेना कि ओ खूब यदि पैघ बनतैथ तऽ कोनो इसकुले खोलि देथिन कोनो कॉलेजे खोलि देथिन जे से इसकुल कॉलेज खोलथिन तऽ ओहि सऽ कतेक बच्चाके बिकास हेतै जेना कि कतेक आदमीके शादी होइ छै दहेजके बात होइ छै तऽ ई मतलब हिनका अतेक पाइ रहतनि जे ई दहेजो दऽ सकैत छथिन आओर ककरो बेटीके शादियो मतलब करबा देथिन आओर मतलब इहए कनि गाँव घरमे जे गरीब होइ छै ओकरा कनि मदद करथिन तऽ हम चाहै छी जे हमर भाय अत्ते पढ़ै जे पूरा विश्व कि हर जगह हमर भायके नाम चलै